गाइ हम तऽ नहि पोसै छिए लेकिन आसपासमे पोसै हइ सभ लेकिन कोनमे से अच्छा गाइ होइ छै एगो जरसी होइ हइ आओर एगो देसी होइ हइ सही ओकरा खानपीन सही मिलै हइ दूध दै हइ सही से जरसी आओर ओकर खानपीन सही होइ हइ तऽ आओर बकरिओ पोसै हइ आदमी हम तऽ नहि छिए पोसने लेकिन बकरिओ पोसै हइ तऽ ओकर आदमी खस्सी हइ पाठी हइ सभके माँस भेल अपन कटलक आएल बेचै बुचरबा सब बेचि देलक तब ओकर माँसो होइ हइ अपन हम तऽ नहिए पोसै छिए नहि हमसभ खाइ छिए माँस हमसभ नहि खाइ छिए बकरीके लेकिन हम तऽ नहि पोसलिए लेकिन आस पड़ोसमे सभ पोसले सभ हइ देखै छिए जरसिओ गाइके अच्छा से खानपीन होइ हइ आओर चाहे देसिए गाइके खानपिअनमे सबकिछु दै हइ खाइलए तऽ सही दूधो दै हइ आओर अच्छो रहै हइ लेकिन हम तऽ नहि पोसलिए लेकिन तैओ हम आसपड़ोसमे देखै छिए जे हइ एतना हम जनै छिए देखलिए हँ ओहिसँ कहै छी आओर बकरिओके हम देखलिए हँ पोसले हइ सभ तऽ ओहै देखै छिए बकरिओमे अपन अइ भाइ पोसै हइ सभ रखलै हइ तऽ ओ आसपड़ोसमे देखले छिए रखलै हइ तऽ ओहिसँ अब कहै छी आओर बच्चा भेल चाहे खस्सी पाठी तऽ आएल बेचै आएल लेबैलए बुचरबा तऽ बेचिकऽ अपन अथी कऽ लेलक सभ तऽ ओहोसभ खाइ छै लेकिन हम नहि खाइ छिए खस्सी पाठीके माँस उस हमसभ नहि खाइ छिए लेकिन आओर आदमीसभ खाइ हइ बेचै हइ अइसन बात नहि हइ सभ बेचै हइ आओर लैबौ करै हइ खैबो करै हइ बस आब एतने अब हम